मुझे पता है भारत में नाना प्रकार की भाषाएं हैं महाराष्ट्र में मराठी तेलंगाना में तेलगु और आपके मैथली भाषा बुंदेलखंडी भाषा हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा देश में नाना प्रकार से जहाँ जितने भी कस्बे बने हुए हैं वहाँ पे अपनी अपनी परंपराओं के आधार की भाषाएं बोली जाती है जैसे गाँव में गाँव की भाषा होती है काय कू करके बोलते हैं हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे सारे लोग समझ सकते हैं और एक समान भाषाएं चाहे हिन्दुस्तान में कहीं चले जाओं हिंदी जो है एक सी भाषा है उसमें कोई बदलाव नहीं है किसी प्रकार का कोई गलत उच्चारण नहीं है जिसको सब समझ सकते हैं मेरी राय यह है कि हिन्दुस्तान में हिंदी भाषा सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान दिया जाए जिससे लोग उसको हो सकें